पशुपालन में किसानों के सामने यह चुनौतियाँ रहती है मैं भी किसान परिवार से हूँ क्या है जानवर को पालने से क्या है पशुओं को पालने से सब से पहले तो चारे की समस्या उत्पन्न हो जाती है गर्मियों में उसके साथ में बरसात में अधिक बारिश होने से उनको बाहर और अंदर पानी से बचाने की समस्या हो जाती है ठंड में ठंडी के कारण उसे ठंड से बचाने की चुनौतियाँ रहती है ऐसे कईयों कई प्रकार की चुनौतियाँ रहती है हमारे पास में क्योंकि मैं भी एक किसान परिवार से ही जुड़ा हूँ इस और जैसे ही हमारे यहाँ क्या है खेती बाड़ी नहीं है किसी के यहाँ तो उसके सामने खो चारे की तो इतनी ज़्यादा समस्या हो जाती है कि वो बराबर यानी अपने जानवर को घास तक नहीं डाल सकता और अगर हम कुछ दिनों के लिए अगर जैसे बाहर चले जाते हैं तो क्या है जाना ही पड़ता है तो जै उससे क्या है हम को घर में एक घर के एक सदस्य को जानवर की देख रेख के लिए रखना ही पड़ता है क्योंकि अगर हम उस की देख रेख के लिए नहीं छोड़ेंगे नहीं रखेंगे तो क्या है जे हमारा जानवर बीमार हो जाएगा किसी प्रकार की घटना का शिकार हो जाएगा एक बार की बात क्या है कि हमारे घर में चार बैल एक दो भैंस थी और हमारे दादा जी क्या है वो गाय भैंस को यानी वही देख रेख करते थे तो हमारे दादा ने क्या है हमारे यहाँ गन्ना बाड़ी होती थी गन्ना बाड़ी में क्या है कि वो जो ये पेड़ रहते हैं जैसे काय के दूध मोगरा के हो गए इसके पेड़ लगे थे बहुत सारे तो वो पेड़ में बड़े बड़े पत्ते होते हैं तो पत्ते पत्ते लाए और हमारे दादा जी ने उनको डाल दिए जानवरों को तो जानवरों ने ना उनको इतना खा लिया कि वो हरे हरे थे वो खा लियो खाने से वो इतने बीमार हो गए इतने बीमार हो गए दोनों बैल तो हष्ट पुष्ट इतने थे कि वो खाते बराबर घर आए घर पर आ कर फूल गए और फूल के बीमार हो गए हम ने उसी समय यानी कि बैतूल से डॉक्टर से बुलवाया डॉक्टर भी यानी कि उनको नहीं बचा पाए कारण क्या है उनको इस प्रकार से यानी कि वो ये हो गए थे कि वो नहीं बच पाए और तो इसकी इतनी घटना हमारे घर में हुई कि अब क्या बताए